हलो जय झूलेलाल जिया मोबाइल से बोल रे है जिया मोबाइल मां था ॻाल्हायो अरे मां कुझु टाइम पहिरियों तव्हांखां हिकु सैमसंग जी मोबाइल वठी वई हुयमि चङो टाइम थोरो थी वियो आहे हा ॾढी सुठी हुई मोबाइल त बढ़िया हुई सॼो सुठो हुयो उनजा फंक्शन हे हो पर थियो छा मुंहिंजा ॿार खेॾनि पिया त हाणे खेॾंदे खेॾंदे उन्हनि सां कुझु मोबाइल किरी पई आहे हा हाणे ॿार कंहिंमहिल हिलाइन कनि था न त उन्हनि खणी किराए रखी आहे त हाणे उनमें मूंखे लॻियो भाई जो थोरो सो मथां क्रैक अची वियो आहे चीर थी विया आहिनि पर उहो कांच कोन्हे उनजो अंदरो डिस्पले टूटी पियो आहे हाणे मां भाई ॾिसी छो हुजेव त ॿुधायो ठही थी सघे त पोइ पहिरियों उहो कयूं न जी हा घणो ईंदो हुनजो डिस्पले जा कुझु न ठही सघंदो न उनमें डिस्पले जो उनमें अच्छा त पोइ हाणे इनजो कीअं कयूं नए मोबाइल जा घणा पवंदा मां चवा पई हीअ थी सघे थो पहिरियों इनजो कराइ ॾियो भाई एड़ी तुरंत नथो थी सघे न भाई असां वरी नयो वठूं जेसिताईं कुझु थिए अच्छा हा

अच्छा घणनि महीननि जी घणनि सालनि जी मिलंदी आहे इनमें गैंरेंटी हा अच्छा उन कंपनी जे मथा हूंदो आहे हा अच्छा त ॾह हज़ार चओ था नए जा लॻंदा

ठीकु आहे पोइ हाणे छा त हाणे नई त चओ त मां जॾहिं पहिरियों ॻाल्हायां घर मां इन्हनि सां घर वारनि सां जॾहिं ॻाल्हाईंदमि तॾहिं मां कंदमि पंहिंजे उनते त मां नथी चई सघां हाली भाई हीअ बि चवंदा ठहाराइ ॾिसूं पहिरियों

न न मां पहिरियों ॾिसा थी ईंदा जीअं राति जो या हिकु ॿिनि ॾींहंनि में तव्हांजो मां डिसाइड करे चाहे यदी पुराणे जो हूंदो त मां पुराणो अची ॾेखारे तव्हांखे तॾहिं बि ॾिसजो जीअं थिएव न त पोइ उनजो तव्हांखां ई वठिणो आहे असांखे पर इयो आहे चाहे नयो हुजे चाहे पुराणो तव्हांखे असांखे फ़ाइदो थोरो कराइणो पवंदो भाई वठंदा तव्हांखां आहियूं हा ठीकु आहे ठीकु आहे पोइ जीअं हूंदो मां ॻाल्हाइ करे अची तांखे करे ती वञाव ठीक आ जय झूलेलाल